हमारे यहाँ ग्वालियर जिले में मुख्य फसल बहुत ही अच्छी तरीके से उगाई जाती हैं जैसे चावल है गन्ना है गेहूं है और दालें हैं और सब्जियां हैं जो की भिन्न भिन्न जिले में पहुँचाई जाती है जैसे सरसों के उसको तेल निकाल के सरसों को उसमें तेल निकाल के उसको अलग अलग जगह में अलग अलग देशों में पहुँचाया जाता है और जैसे दाल हैं तो दानों को भी भिन्न प्रकार कि दालें होती हैं जैसे तुअर है और मूंग की दाल है जो कि हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो की सभी के लिए पौष्टिकदार होती है वो भी अलग अलग जिले में देशों में पहुँचाया जाता है जैसे गन्ना है उसका रस निकाला जाता है उससे शक्कर बनाई जाती है क्योंकि हमारे यहाँ उसकी मिले हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है और जैसे सब्जियाँ है जैसे सब्जियों में आते हैं अपने आलू है मटर है धनियाँ है मिर्ची है चुकी जो भी हमारे यहाँ लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा से हमें देशों में अलग अलग तरीके से पहुँचाई जाती है